आं नै अदालगुरिनि ओमफ्राय मा नोंसोरनियाव मेन्टेल जानाय सोरबाफोर दङ नामा सेंग्राफोरा टपिका माने जेनेबा मेन्टेल जानाय गोसो थोनानै सोरबा गारजानानै मेन्टेल जानायफोर सोरबा दङ नामा गोसो थोनानै गारजानानै मेन्टेल जानाय दङबाबो जायो आरो लोंनानै मेन्टेल जानायबाबो खिन्थाजागोन आरो ओमफ्राय आरो सोरबा बिराद फरायथाबै फरायथाबै डिप्रेसन जानायबो दं नामा सोरबा माथा खाराब जानायफोर मा जेबो बुङासै माथो गोसो थोनानै सोरबा गारजाना मेन्टेल जानायनि दंना गैया दङबा बुंजागोन नामफोरखौ जोंनि इनभेस्टिगेसननि थाखाय बा नायनो थाखाय थांगोन जोङो

गामिफोराव बेफोरनि स्टेपफोर लानाय दंना गैया अ अबयस्से आंनोबो बाहाय बेबायदि पेसेनफोरखौ नागिरो आरो तेजपुर मेन्टेल हस्पितालाव लाङो आङो तारमाने नोङो दङब्ला मानसिफोरखौ खबर होबानो जाबाय दे होनबालाय उनाव रायज्लायसिगोन